میں جی بجلی آفس سے ہوں ایک اہم ای میل کا انتظار کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک وہ موصول نہیں ہوا ہے کیا آپ براہ کرم میرے ای میل آئی ڈی اور دیگر رابطہ سے معلومات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے فائل میں ہیں میرا اکاؤنٹ نمبر چودہ اٹھہتر چوتیس چھیالیس میرا رجسٹرڈ موبائل نمبر اٹھہتر چوالیس چھیاسٹھ ننانوے بائیس جی ہاں ہاں صحیح اور غلط ہو تو نہیں یہ صحیح ہے نہیں نہیں میرا صحیح ہے ای میل ایڈریس صحیح ہے ای میل ایڈریس ہے براہ کرم اسے آپ اپڈیٹ کریں کر دیں جی جی جی کیا آپ میرے دیگر رابطہ کی تفصیلات جیسے میرا پتہ اور فون نمبر کی بھی تصدیق کیے ہیں جی جی ہاں کر سکتے ہیں جی جی جی میرا موبائل نمبر اور اکاؤنٹ نمبر اب جی جی ہاں ہاں تصدیق کر سکتے ہیں